मैं एक शहर में रहता हूँ जो मुझे थोड़ा सा भी रहना पसंद नहीं है मैं गाँव में रहना ज़्यादातर पसंद करता हूँ शहर में मुझे रहना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वहाँ शाेर शराबे वाली एरिया है और लोग अपने अपने में रहते हैं वहाँ पर लोग मिलजुल कर ज़्यादा नहीं रहते हैं और गाँव में ऐसा नही है गाँव में एक शांत माहौल है जहाँ पर लोग मिलजुल कर भी रहते हैं और त्योहारों पर घरों में घूमना पसंद करते हैं एक दूसरे के और वहाँ पर हरियाली रहती हैं वहाँ गाँव में ज़्यादा पोलूशन नहीं होता है वहाँ पर रोज शाम को उठना बैठना होता है लोग आपस में खेलते कूदते हैं वहाँ गाँव में एक अलग ही भाईचारे जैसा संबंध होता है और वह शहरों में नहीं मिल पाता है इसलिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम गाँव में ही रहे जिससे कि हमें ज़्यादा खुशहाली जीवन मिले और एक शांतिपूर्वक जीवन मिले जो हम अपने हिसाब से जी सकें